हँ परसुखन हम एकटा आओर आइटेल कम्पनी के जे छै से हेडफोन अनने रही ओकर देखलियै तारे कटल छलै एकटा कान वाला बजै छलै लेकिन दोसर कान वाला तारे पार छलै तँ देख कऽ बड़ा मन दुखी भेल आइटेल कम्पनी के हेडफोन महा खराब छै